मनशाक जगपा खातीर अन्न वस्त्र आनी निवारा ह्यो तीन गजालीं ची अत्यंत गरज आसा आणी तातूंत भितर चवथी गजाल जी आसा ती म्हणल्यार शिक्षण ह्या गजालीचेर जेन्ना मनीस जगता तेन्ना ताका शिक्षणाची गरज आसता शिक्षणांतल्यान खूब काहीं गोश्टीं ज्यो आसा तेका जगपा खातीर म्हत्वाच्यो आसता आता ह्यो गजालीं जेन्ना आपूण एक जिवनांत कशे पद्धतीन जगतलो बरें पद्धतीन जगपा खातीर जाल्यार आनी सामान्य पद्धतीन जगपा खातीर वेग वेगळ्यो दिशा निर्देश करपाची गरज पडटा जेन्ना म्हाजे दृश्टीन हांवेंन एक बरें जिवन जगपा खातीर किंवां एक बरो नागरीक जावपा खातीर हांवेंन म्हाज्या शैक्षणीक मळाचेर वेग वेगळ्यो दिशा ठरयल्यो तातूंत भितर जें शिक्षकी पेशा खातीर जें शिक्षण लागता त्या मार्गान वचून तें मुख्य जें कार्य आसा शिक्षणाचें एक बरो पद्धतीन एक दुसऱ्याक मार्गदर्शक करपाचो व्यक्ती जावपाचें हें कार्य ठरयिल्लें आनी त्याच पद्धतीन त्या मार्गार वचून तें हांवें कार्य संपन्न केलें आनी ह्या कार्यां भितर कार्य पूर्ण जावचसर म्हाका अनेक अडचणीं आयल्यो आनी त्या अडचणींतल्यान मार्ग काडून तें कार्य व्यवस्थीत पर्यंत आज करत आयला